सरकार के द्वारा हमें कृषि के लिए नया बिजली कनेक्सन नहीं मिलता बिजली की कटौती के कारण किसानों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है किसान अपनी सुविधाएँ खुद करता है और उसका बिजली का बिल भी पे करता है यदि बात की जाए सरकार के द्वारा कृषि के केंद्र में बिजली की दिन की तो बिजली की कटौती लगभग दिन में तीन से चार बार कर दी जाती है जिससे फसलों को पानी बहुत कम मिल पाता है कभी कभी ये ऐसा होता है कि वहाँ पर उचित समय पर उचित पानी दिलवातें हैं जो खेती किसानी में हमें काम आता है